हाँ हम लोग रोज़ चावल और पानी रखते हें दाना भी रखते हें हमारे घर की गैलरी में चिड़िया आती है और हमने बहुत सारे चीज़ भी किए कि जिससे आ जाए आँगन में रखे हें बालकनी में भी रखे हें चिड़ियों के लिए दाना पानी और मुझे और मुझे तोता ज़्यादा पसन्द है लेकिन आज तक कभी तोता आया ही नहीं मेरे घर पर चिड़िया ही चिड़िया आई है और रोज़ आती है उनके लिए मैं दाना पानी भी रखती हूँ उन उनको आकर्षित करने के लिए हमको अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो मटके में पानी छोटा से मटके में पानी रखना चाहिए जिससे वे आएँगे क्योंकि इधर उधर पानी नहीं मिलता है इतनी आसानी से पानी भी रखना चाहिए दाना भी रखना चाहिए और हमारे घर की जो बालकनी वहाँ पर उसने घोंसला भी बनाई है चिड़िया ने